ना दंना गैयानो नोंनावलाय नांगौमोन आंनो नायालाय मा मा ना ना मोजांखौ सेरसे नांगौमोन आंनो नाया आमफ्राय गोरिफोर गैया नास्रायफोर गैया औ आलासि फैयोनालाय ओंखायनो सेरसे बायगौमोन आं आङो दा मानसिसो फाथायहरगोन आं मानिसि फाथायहरगोन मानसियाथ' बे फिसालाखौलाय नोंलाय सिनायखाया होमबा फिसाला ओन्दैखौ औ

साइडथिं थायो नोंलाय एसे खम लाबानो जायो बुरजा लानायाव एसे खम लाबानो जायो एसे दा मोजांखौ हरबाल एसे दे दा बेलासियाव थिनहर थिनथासोआव थिनहरगोन आलासिया गोजान्नि बङाइगावनि बिब'फोर बुरजा सयजनसो दं नाल'जों जायो बेदरबो नांगोन्ना

साइडआलाय बबेथिं थायो

दे दे दा ओन्दैखौ थिनहरगोन आङो थिनथासो ओमफाय नाया एसे मोजां खौ बासिनानै हर हा एसे खम